دہلی کی اہم زرعی مصنوعات میں گندم چاول مکئی سبزیاں پھل جیسے عام شامل ہیں مویشی پالنا بھی عام ہیں خاص طور پر مرو نسل کی بھینسیں وقت کے ساتھ ساتھ کاشتکاری کے طریقے بدلے ہیں پہلے ہاتھ سے کام ہوتا تھا اب مشینیں ٹیوب ویل ٹریکٹر و دیگر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ گیا ہے آبپاشی کے بہتر نظام آئے ہیں اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے